नमस्ते भैया बोलिये मिल मिल मिल जाएगा मिल जाएगा कौन सा स्वीट चाहिए आपको हमारे पास वैसे बर्फी है और आपको राजभोग मिल जाएगा कलाकंद मिल जाएगा और मनचली मिल जाएगी कौन सा आपको चाहिए काजू कतली मिल जाएगी मनचली आपको पच्चीस रुपया दो पीस तेरह रुपया पर पीस पड़ेगी तेरह रुपया पन्द्रह रुपया काजू कतली आपको पड़ेगी चार साढ़े चार सौ रुपये किलो पाँच सौ लोगों का प्रोग्राम है तकरीबन वही आपका जाएगा पच्चीस उचीस जैसा आप लगवाएंगे जवन सा आप लेंगे उस हिसाब से जाएगा और कुछ आपको इसमें कुछ करवाना होगा तो बताइयेगा मैनेज

काला जाम काला जाम आप कर देंगे तो वो भी सही रहेगा लेकिन बर्फी के साथ काजू कतली के साथ काला जाम थोड़े चलेगा उसके साथ कुछ तीखा चीज चाहिए होता है समोसा उमोसा वैसे भी स्वीट्स के बाद कुछ तीखा जरूर रहता है न कौन सा चीज छः रुपया जी छः सौ रुपये छः रुपये पीस है

नहीं नहीं अच्छा अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा आपको आप अगर मेरे ख्याल से बर्फी भी लेंगे तो आपको प्योर मिलेगी एकदम शुद्ध मिलेगी मिलेगी एकदम हमारे शोप पर अच्छी बन रही है नहीं नहीं खराब मिठाई नहीं है हमारे जो दुकान है हरेराम यादव की उ पूरे किशुनदास और हमारे मार्केट में फेमस है आपको यहॉँ पर फेवर मिठाई मिलेंगी चाहे वो आपका काला जाम हुआ आपको आपके यहाँ की बर्फी हुई हमारे यहाँ की कुछ भी रहेगा आपको सब सस्ते में मिलेगा पनीर भी मिलती है जो आप जैसा चाहे उस हिसाब से आपको मिलेगा अच्छी चीज मिलेगी

हाँ हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा कोई दिक्क्त नहीं है छः सौ पीस कितना बोले आप पाँच छः सात किलो हो ही जाएगी पाँच छः किलो हाँ छः सात किलो भी हो जाएगी हो जाएगा तीन उन मिनट में आपका काम पूरा नमस्ते भैया नमस्ते